नमस्ते नमस्ते और सब ठीक है नहीं तो हमारे कॉलेज में एडमिसन कराइए वही हम सोच रहे थे फोन भी नहीं की पता नहीं अब पढ़ोगी कि नहीं पढ़ोगी पढ़ना है कि नहीं नहीं सरकारी है सरकारी एक बार हमसे मिली थी ना तो हमसे बातचीत हुई थी तो बताए तो थे थे कि सरकारी है जैसे आप सर्च किए हैं तो बी ए करना है तो इंटर की टी सी मार्कशीट लगेगी

अरे मतलब घर पर जैसे पैसा रखे रहना अब जैसे हम भी बड़े सर से पूछेंगे तो बताएंगे कि कितना लगेगा जैसे नाम वाम नाम वाम तो वही लिखते हैं ना जैसे अब कितना लेंगे कितना नहीं जैसे बढ़ता घटता जैसे जैसे बढ़ता है धीरे धीरे ना पैसा अब देखो चाहे बी ए करो चाहे बी ए सी करो जैसे अब हमसे पूछने पर ही पता चलेगा ना यहाँ तो कम लगता है तो जैसे अब उनसे बात करेंगे तब फिर हम बताएंगे ना हो कल परसों में चली आओ मिल ली ना जैसे अब आज टाइम ज़्यादा हो गई है कल परसों में आकर मिलो मिलो सामने सामने रहेंगे तो बात रहेगी हाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि एक लोग कोई मिसन कराना है त कहें ठीक है बोल दीजिए आएं करा लें एडमिसन हाँ तो जैसे बातचीत होई हुई है

पैसवा डेटवा जैसे अभी पूरा महीनवा चलें अभी से पूरा महीना चलेगी डेट कोई दिक़्क़त नहीं नहीं सरकारी में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यह कौन कहता है सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है सरकारी में बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं तो सरकारी मास्टर होते हैं हर एक टाइम में जिसके पास पैसा ज़्यादा है ना वो प्राइभेट में भागता है तों हम लोग के जैसे सरकारी में पढ़ना है सरकारी में पढ़ के लोग देखो क्या क्या नहीं कर लिए बहुत कुछ कर लिए हैं सब कुछ मिलता है भाई जैसे सरकारी में पढ़ोगी तो आपको नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी देखो सरकारी वालो कुछ अलग ही रहते हैं में तो सरकारी में पढ़ें नहीं यह मत सोचिए कि जैसे सरकारी में पढ़ाई नहीं है वही बता रहें हैं कि यह मत सोचिए कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती सरकारी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है हाँ हाँ सब मिलता है सारी सुविधाएं मिलती हैं भाई सरकारी में जितना पढ़ाई में लगता है उतनइ तो स्कालर्सिप मिल जातइ है तो यह है जितना जैसे पढ़ाई में लगता है उतना तो स्कालर्शिप मिल जाता है बच्चे उसी में पढ़ लें

चलो ठीक है अपना एक हफ्ता दस दिन के बाद ही कराना लेकिन जैसे करा लेना ता यह मत सोचिए कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है सरकारी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सरकारी में पढ़कर लोग जैसे लोग क्या क्या नहीं बन गए हैं

हाँ तो आप सरकारी में पढ़िए हाँ भाई प्राइभेट में तो लगेगा ही प्राइभेट में तो लगेगा ही हैं ना जैसे प्राइभेट नहीं आप सरकारी में पढ़िए और सरकारी में पढ़ने से सरकारी में पढ़ने से कोई बुराई नहीं है ठिक